जीअं त हाणे मां पंहिंजे हसबैंड खे हुननि जे बिज़नेस में हेल्प कंदी आहियां पर अगरि फ्यूचर में या अॻियां ज़िंदगीअ में कॾहिं उहे सिंधी भाषा खे वधाइण जो कोई बि मौको मिलंदो त उहो त ज़रूरु कॿो छो त असांजे अॼु जी पीड़ी आहे जेका हुननि खे त सिंधी भाषा जे बारे में कुझु ख़बरु ई कान्हे अॼु जे युवा ॿारनि खे सिंधी भाषा ॻाल्हाइण में बि हुननि खे अजीब थो लॻे ऐं हुननि खे वधीक कोई कुझु ख़बरु बि कान्हे असांजा छा रीत रिवाज़ आहिनि उहे बि उन्हनि खे न ख़बरु आहिनि त अॼु जी पीड़ीअ खे अगरि हेॾो कुझु न ख़बरु आहे त ईंदड़ु पीड़ीअ खे त कुझु बि न ख़बरु हूंदो ऐं हीअं धीरे धीरे करे त असांजी सिंधी भाषा ग़ायबु ई थी वेंदी ऐं असांजा ई पंहिंजा ॿार ॿियनि भाषाउनि खे वधीक महत्व ॾियणु था चाहिनि जीअं त इंग्लिश खे हिंदी खे स्पेनिश खे फ्रेंच खे बराबरि हुननि भाषाउनि खे ॾियनि इंपोर्टेंस उहे भाषाऊं बि ज़रूरी आहिनि पर पंहिंजी भाषा पंहिंजी मदर टंग जंहिंखे असां चवंदा आहियूं उहो न विसरनि पंहिंजी भाषा पंहिंजी जड़ूं न विसरनि त अगरि पंहिंजी ॼणनि खे बचायण जो कोई बि मौको मिलंदो त उहो ज़रूरु करणु चाहींदुमि